हांव मुंबायच्यान विमानतळाचेर पावली नी मोपा तेन्ना खूब पावस पडटालो सामकें वादळ कशें आसलें तेन्ना हांयेन गोवा मायल्साची कॅब बूक केली त्या ड्रायवरान म्हाका गाडयेंत बसोवन म्हापश्यांं हाडले वाटेक सगळ्याक काळोख आसलो पूण तेणी सुशेगाद म्हाका म्हापश्यां हाडलें आनी रातच्या वेळार इतलें आसुन म्हापश्यां म्हाका तेंणी सोडूंक ना तेणी सामकें म्हाका घरा कडेन पावयले खोर्ले आनी तो रावलो हांव घरांत वचसर इतले त्या ड्रायवराचे हांव उपकार मानता खरेंच आमचे गोंयचे ड्रायवर इतले बरे